मां त पहिरियों रांदियुनि जी खिलाड़ी हुअमि जीअं त मां रोज़ु टे कलाक प्रेक्टिस कंदी हुअमि पंहिंजे कॉलेज जे ग्राउंड ते उन खां पोइ मुंहिंजी ट्रेनिंग विच में बंदि थी वई पर हाणे मां वापसि रोज़ु कलाकु सॼो थोरो वॉमअप एक्सरसाइज़ कंदी आहियां जीअं खून गर्मु करण लाइ जम्प ॾियणु उन खां पोइ स्किपिंग रोप उन खां पोइ बाक़ी जूं ॿियूं फ्लोर एक्सरसाइज़िस जीअं ज़मीन ते बीह करे लेटी करे उथी करे ऐं स्ट्रेचिंग जूं जेके एक्सरसाइज़िस हूंदियूं आहिनि त सॼो कलाकु मां पंहिंजे शरीर खे ॾींदी आहियां कसरत कंदी आहियां जंहिंसां की मुंहिंजो शरीर तंदुरुस्तु तवानो ऐं सुठो रहे ताक़ी मूंखे बीमारियूं न पकिड़ियुनि इन लाइ मां कोशिशि कंदी आहियां की मुंहिंजो वज़न बि थोरो जंहिं लेवल ते आहे उन ई लेवल ते रहे ऐं मुंहिंजो जेको आहे शरीर तुरफ तुफरुस्त रहे